हांव म्हज्या भयणीगे गेल्लें ते सांगता झाडां रोयतालें हांवें म्हणलें तूं कशें रोयता गो हीं झाडां सारकीं रोंय मुगो तीं बरी माती काड खोणकूल काड खोऱ्यान खोणकूल काड आनी तितूं तें झाड घाल ताका परत माती घाल आनी माती घालून तें झाड रोय मुगो कशें रोयत तर गो तूं ना ना हांव आपूण तशें रोयतां म्हणो लागलें म्हाका तें हांवें म्हळ्यार आतां हांव सांगतां तें आयकय म्हणून खोणकूल काड तितू तें झाड घाल आनी बरें रय आनी ताका मागीर एक पयऱ्यान पूण उदक आतां उदक घाल तूं पूण मागीर पयऱ्यान ताका सदां उदक घालपा जाये अशें करून झाडां रोवपा जायी कितें मागीर केन्ना एक दोन म्हयन्यांनी सारी घालूं जाये माती काडूं जायी त्या झाडां अशें करून रोवपा जाये शेणा मळपी घालूं जायी अशें तूं अशें करूं जाय गो नाजाल्यार झाडां कशी जातली तुमी म्हणटा झाडां रोयली जालें ना म्हणटा झाडां झाडां हेंच करिना तुमी उदक घालिना कितें घालपा तें घालना आनी झाडां आमगे साकून व्हरता तूं आनी जालें ना म्हणटा तूं मागीर अशें करून झाडां जाता गो हांव पळय मुगो कोणागेर साकून झाडां हाडटा मागीर रोवपा तेन्ना रोयता वताचे बी रोवपा जायना झाडां सारके अशें तिळसांचें बी रोंवपा जाय वताचेर वयल्या तांकां आनी हें जायना वता वता हें जाता आनी ती बावता आनी ती झाडां जायना तिळसांज जालू म्हणटरेर ते झाडां रोवपा जायी आनी मागीर दुसरे दीस उदक घालूं जाय तेका उदक घालून नाल्या आयज रयलें आनी गा रोयलां तुंवें तें झाडां उद ना कांय ना कांय ना अशें करून झाडां जाताक झाडां रोयलीं जाल्यार तेका पोवपा जाय वसोन तें आसा सारकें काय कितें नाल्या तेजी कुकडा आसा ती उस्तिता झाडांक तें सारकें पोवपा जाय आनी तेका ती माती घालूं जाय आनी परत उदक घालूं जाय अशें करून झाडां रोवपा जाय सारे सगलें ठापटीप करूं जाये आनी मागीर ती मातशें तेका जीव येयलो म्हणटरेर मागीर तुगे झाडां जाला म्हण कळटा अशें करून झाडांक कुयदाद जावपाक जाय आनी झाडां रोयता कांय करिनासता झाड कशें जातलें म्हागे झाड मेलें गो सलोनी पयर तुवें दिल्लें तें अशें म्हणटा म्हणून तुमी तुमी कुयदादू घेयना झाडांची आनी कशें जातलें